हलो हा ॿुधायो मेडम हा हा हा ॿुधायो तव्हांखे हा हा सुबुह जो नास्ते में दाल मुङ बसर जी कोकी पकोड़ा दाल पकवान सीरो मालपुड़ो उनखां पोइ बि असां तव्हां खे चाहिं जे लाइ किटली मोकिले सघंदा आहियूं या थरमास में चाहिं बि मोकिले सघंदा आहियूं जीअं ऑडर कंदव मिठे में हितां जो फेमस अथव मशहूरु अथव सीरो मालपुड़ो अगरि तव्हांखे गुलाब ॼमूं बि खपनि या ॿियो खपे त तव्हां असांखे ॿुधायो त असां कलाक जे अंदरि तव्हां खे रेडी करे मोकिले सघंदा आहियूं शाम जो नाश्तो अथव मंझंदि जी रोटी बि अथव शाम जे नाश्ते में अथव बटर पापड़ी सेव पुरी पानी पुरी चाप छोला सेंडविच बि या तव्हांखे ॿियो कुझु खपे त उहो ऑडर कयो त असां उनसां तव्हां खे तयारु करे मोकिले सघंदा आहियूं हा बिना थूम बसर जे बि हिते सभु तयारी थी वेंदी आहे न न ऑडर ॾियो तव्हांखे कलाक जे अंदरु रेडी थी वेंदी असां वटि चङे ई कुक आहिनि हा

हा हा हिकदमि तव्हां खाली ऑडर कयो असांजी तव्हां जी शेवा करणु असांजो कमु आहे थधे में हितां जो मशहूरु अथव फलूसो इस्क्रीम जेको तव्हां वधीक ॿुधायो आइस्क्रीम अलॻि अलॻि वेनिला बनाना कोकोनट जेको ऑडर कयो उते चङियूं ई अइस्क्रीम्युनि जा आहिनि हा हा ॾाढी सुठी लस्सी अथव हितां जी लस्सी छाछ लस्सी मिठी लस्सी सुठी अथव मेंगो लस्सी अथव हा हा हा ॾाढी सुठी तव्हां हिकु दफ़ो पीअंदव त बार बार पाण ऑडर कंदव पैसा तव्हां खे जीअं इज़ीनेस लॻे सहूलियत लॻेव तव्हां जे सहूलियत जे हिसाब सां असां पेमेंट वठंदासीं भले कैश ॾियो गुगल पे कयो ऐं ॿियो त मेडम तव्हां खे कॾहिं बि पार्टीअ जो ऑडर करिणो हुजे त सदाईं कजो असांखे उहो हिकु ॾींहुं अॻु ॿुधाइजो ऐं मीनू ॾिजो त असां उहे बि आइटम तव्हांखे रेडी कराए सुठे वाजिबी अघ ते तव्हां खे मोकिले सघंदासीं हा हा हा हा सदाईं हा हा थैंक्यू मेडम ओके